हेलो कहलहुँ जे सर जे अहाँके जे एहिठाम दू बीघा जमीन छलै हँ झञ्झारपुर लग तऽ हमरा किछु कारोबार करबाक छलै हँ तऽ ओ तऽ हमरा ओ कनि लीज पर चाही पन्द्रह सालसँ बीस साल तकमे केना की छै सर

हूँ हूँ

आओर अइ एरियामे नहि अछि कतहुँ की एहने अइ एरियामे ई जे अहाँके टोल टेक्स अछि टोल टेक्स कऽ एक दू किलोमीटर कऽ दायरामे मेन रोडे पर हाइवेए पर अइ सबमे नहि कतहुँ भऽ जाएत हूँ

जी जी जी हँ हूँ हूँ हूँ जी जी जी जी हूँ हँ हँ ओ सबटा देखऽ पड़ैत छै ने फेर खर्चो सब छै हूँ तऽ भरू बनाउ कम्प्लीट करू मे प्लानिंग बनबैत छी एक दिन भेटघाँट करैत छी हँ आओर देखैत छियै अबै छी तऽ हम नजरि पर मारैत छियै जदि ओहए सुटेबुल बुझाए पड़त तऽ ओकरे कऽ कऽ लेब अच्छा अच्छा तऽ अहाँ ऐतहुँ पॉँच दिन लऽ फ्री की कहियौ की